जोंनि गेजेर ओनसोलाव गेलेनायफोरनि मादाव जों गोदो गेलेबोनो मोन्दों बाथा खै खाबादि राजा रानि बायदिसिना गेलेनो मोनबोदों जोङो गासैबो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनो मोननाय आरो फांसन फोरावबो जेरै खेला होनाय जायो थालिर गाखोनाय हांसो हमनाय बायदिसिना खेला दं दुरुं बोनाय जों बेफोरखौ गेलेबोनो मोन्दों आरो दस्राजों फारागथि लायोबा फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदि जोङो गोदो बेफोरखौ गेलेनोबाबो जोंनि थाखाय गोब्राबमोन जोङो बल बायनो हायिआव नारें जुम्ब्राफोरखौनो जोयोमोन बायदिसिना खेला दं गोदो जों गेलेबोदोंमोन दा एसे सोलायबाय दा